जीअं त मूंखे समाजिक कार्य करणु मे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾाढी खु़शी बि थींदी आहे कि मां माण्हुनि जो कोई कमु कयां ऐं उहे ॾाढा खु़शि थींदा आहिनि उन्हनि खे खु़शि ॾिसी मां बि खु़शि थींदो आहियां जीअं त माण्हुनि खे राशन ऑफ़िसु में नालो बदली कराइणो आहे नओं नालो विझाइणो आहे त को बि तकलीफ़ थींदी आहे त वेचारा मूंखे चवंदा आहिनि ऐं मां हुननि सां गॾु बेझिझक हल्यो वेंदो आहियां ऐं हुते वञी अर्ज़ी ठाहे करे मां ॾींदो आहियां जीअं हिन जो कमु जल्दु में जल्दु थिए ऐं इहो डि॒सी माण्हू बि पिण खु़शि थींदा आहिनि के साईं तव्हां ज वॾा शुकराना आहिनि जो तव्हां असां सां गॾु हल्यो अर्ज़ी बि तव्हां ई ठाहे डि॒नी ऐं असांजो कमु जल्दु बि थियो छाकाणि त हुननि खे वेचारनि खे चङनि माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे कि अर्ज़ी कहिड़े हंधु डि॒यणी आहे ऐं कहिड़े बाबूअ सा ॻाल्हाइणो आहे त उहो हुननि खे असां ॿुधाए करे हुननि जो कमु थोड़ो आसान थी वेंदो आहे ऐं हुन जो कमु थींदो आहे ऐं उहे ॾाढा खु़शि थींदा आहिनि हुननि खे डि॒सी करे असां बि ॾाढा खु़शि थींदा आहियूं के यार ठीक आहे सुठी ॻाल्हि आहे असां के माण्हूं जे कमु त आयासीं समाज जे कमु त आयासीं समाज जो कमु करण यानी वॾो पुञ जो कमु आ ईअं ई असां लाइट ऑफ़िसु में बि असां माण्हुनि सा गॾु वेंदा आहियूं हुते बि अर्ज़ियूं ॾींदा आहियूं ऐं हुता जा जेके कमु कंदड़ु माण्हू आहिनि हुननि खें चवंदा आहियूं के भाई हिन जी घर जी लाइट जो जेको प्रोबलम आ उओ सोल्व करे ॾियो या हिननि जे मीटर में काई तकलीफ़ आहे त उहा असांखे किलयर करे ॾियो त उहे तुरत पंहिंजो माण्हू ॾींदा आहिनि जेको हिन जे घर हली करे उहो सॼो डि॒संदो आहे ऐ चवंदो आहे हा इहा सही ॻाल्हि आहे हिन माण्हू सा ग़लति थी वियो आहे त उहो ग़लति न थियणु खपे हिन करे उहे जल्दु में जल्दु उहो असांजी तकलीफ़ हलु करे ॾींदा आहिनि ऐं पब्लिक इहा ई चवंदी आहे कि असांजो कमु थियो उहे ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे ऐ उहे खु़शि थींदा आहिनि ऐं हुननि जी खु़शीअ खे ॾिसी असां बि खु़शि थींदा आहियूं ॿियो मुंहिंजो वॾे में वॾी खु़शि ख़बरी इहा आहे कि मुंहिंजी खु़शी जेका आहे इहा ई आहे कि मूंखे बैट बॉल ॾाढी वणंदी आहे बैट बॉल रांदि खेॾणु में मूंखे ॾाढी खु़शी थींदी आहे जीअं त असां मैदान ते वेंदा आहियूं त उते ई असांजा दोस्त स्कूल वारा दोस्त ब॒चपनु वारा दोस्त सभु मिलंदा आहियूं ऐ इहा रांदि ॾाढी सुठे नमूने मौज वठी करे खेॾींदा आहियूं ईअं त असांजे दोस्तनि जूं ॻाल्हियूं नंढिपणु जूं ॻाल्हियूं स्कूलनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ॿुधी असां ॾाढी मौज वठंदा आहियूं ऐ हिकु ॿिए खे खु़शि ॾिसी वधीक खु़शि थींदा आहियूं मां त चवंदो आहियां हर किंहिं खें पहिंजा शौक़ हमेशा पूरा करणु खपनि उन सा माण्हू सुठो समुझ वारो रहे थो सुठी सिहत वारो रहे थो जेकड॒हिं तव्हांजे शरीर में खु़शी हूंदी त तव्हांखे काई बि तकलीफ़ कोन थींदी इन खे मां चवंदुमि त हर किंहिं खे पंहिंजा शौक़ रखणु खपनि ऐं पूरा करणु खपनि ऐं हमेशा खु़शि रहणु खपे